دلی کی تاریخ میں یوں تو بہت سارے تاریخی واقعات و ادوار رہے ہیں جن کو بیان کرنے کے لیے کافی وقت درکار ہے انہیں میں سب سے نمایاں مغلیہ سلطنت کا دور حکومت ہے اپنے دور میں مغلوں نے دلی کی تاریخ و ثقافت کو بہت بلند کیا اپنی تعمیری کارناموں کی وجہ سے دلی کو پوری دنیا میں ایک مقام عطا کیا جس کی مثال اس وقت نہیں ملتی مغلوں نے یہاں کی ثقافت کو اور شناخت کو ایک الگ رنگ عطا کیا ہے